पहले मुझे नृत्य करना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था लेकिन कभी कभी मैं शादियों में अपने दोस्तों अपने भाइयों और परिवार वालों के साथ थोड़ा बहुत नृत्य कर लिया करता था तो एक बार मैंने मेरे ख़ास भाई की शादी में नृत्य करने का सोचा उस समय मैंने बहुत मेहनत की बहुत प्रयास किए नृत्य सीखने के लिए और मैंने सीखा भी और वो नृत्य सबको इतना पसंद आया और मुझे भी वो वाकई में वह बहुत अच्छा लगा और मुझे उसमें मज़ा भी आया तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं और ज़्यादा प्रयास करूँ इसे और अच्छे से करने की कोशिश करूँ तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं और चीज़ें सीखने लगा और अब मैं बहुत ही अच्छा नृत्य करने लग गया हूँ सभी मेरे नृत्य की तारीफ़ करते हैं और अब हर जगह पर मैं मेरे परिवार में और भी कई प्रोग्रामों में शादीयों में सब जगह अपना नृत्य करता हूँ जिससे सभी का मनोरंजन होता है सभी उससे बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं